मैथिली तऽ अपन भाषा छै मातृभाषा छै आओर बाजयके लेल तऽ सब अपन अपन भाषा बाजय छथिन लेकिन मिथिलाके लेल तऽ मैथिलिये भाषा अच्छा छै ई सब आओर पढ़ाइयोके क्षेत्रमे मैथिली भाषा सबसँ आगे छै ओकरबाद फेर पढ़ाइके क्षेत्रमे भी आगे ई भाषा छै अपन आओर अहीसँ भाषाके लेल हर दोसर जगह भी लोक जाइ छै तऽ अपन भाषाके नहि भूलय छै घरमे भी भाषामे बहुत जगह लोक अपन अपन भाषा चाहलक कि हम घरमे भी छी तऽ बात करू मैथिलियमे ई जादे अच्छा छै आओर मिथिलाके तऽ सबसँ बड़ा बाजयके लेल अच्छा मैथिलिये भाषा लगय छै सुनयमे भी आब तऽ लोक ऑनलाइन सब चीज देखके आओर चाहय छै कि हम अपन हिन्दी बाजू लेकिन हिन्दीमे तऽ बहुत एहन आओर जगह दोसर जगह हिन्दी भाषा मैथिलीके कोइ समझबय नहि करय छै लेकिन एकरा मिथ मैथिलीके बढ़ाबयके लेल सब अगर चाहबय तऽ एक साथ अपन मिलके आओर बात कर करिके आओर आगे अपनामे वार्तालाप करि सकय छियै